हेलो बोलिऔ बोलिऔ कहलौँ हँ हम अएलौँ हँ सँ चावल लैलए अएलौँ हँ चावल हमरा लेनाइ हइ पचास किलो लेकिन दाम कहिऔ ने हम तऽ चावल बहुत बढ़िआँ लेबे हम तऽ पोलाव बनेबै ने हमरा खुद्दी तुद्दी मिलाएल नहि देब ओ किछु कम करब तहन ने हमरा कम कऽ कऽ देबै तकर बादे ने बहुते महगा देखैमे अहाँके चावल बहुत नीक लागैए हम तऽ पचास किलो लेब ने हमरा लगा दिऔ पचास नहि नहि घाटा नहि ने लागत अहाँके चाउर बहुत बढ़िआँ लागैए तेँ कहलहुँ तेँ ने हम लेब तऽ सब लेत चाउर देखैमे अहाँके नीक लागैए खुद्दीसब मिलाएल नहि देबै ठीके छै हम पचास टका लगबै छी तब हम लेब हम लेब तखन सब लेत ने जेबै हम आनो लोकसबके बोलैलए एहिसँ की हैत पचास रहऽ दिऔ ने पचास किलो लेब ने नहि नहि ठीक छै हम लऽ लेब ठीक छै रखै छी हम एके ठाम लऽ लेब ठीके छै रखू